हमारे इस्कूल में टीचर की कमी है खेलकूद की व्यवस्था नहीं है खेलकूद की सुविधा होनी चाहिए जैसे खेल खिलाने के लिए टीचर खेलने ऊ होना चाहिए पेन्टिन्ग करवाने के लिए टीचर होना चाहिए इस्कूल में ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिसके कारण आदमी बच्चा जो इस्कूल जान जाते हैं बहुत दूर से जो आते हैं उसके लिए बस की भी व्यवस्था होनी चाहिए इस्कूल में खेला खेलाने के लिए टीचर होना चाहिए जिससे बच्चा को यह सिखाया जाए कि कबड्डी कैसे खेलते हैं उसको कैसे खेलते हैं चेयर वाला जो यह खेल होता है वह कैसे खेलते हैं यह सब के लिए एक टीचर का बहाल होना ज़रूरी है उसके बाद पेन्टिन्ग के लिए पेन्टिन्ग कैसे करते हैं इसके लिए कॉपी कलम कलर वह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए एक टीचर होना चाहिए जो बच्चे को सिखाए कि पेन्टिन्ग कैसे की जाती है उसमें कौन सा कलर भरा जाता है उसको कैसे ड्राइन्ग की जाती है कौन सा चित्र कैसे बनाया उसका क्या व्यवस्था होनी चाहिए ऐसा सरकार को एक टीचर की बहाली करनी चाहिए प्रत्येक इस्कूल में हमारे इस्कूल में जैसे गर्मी में लाइट कट जाती है तो उसके बाद बच्चे गर्मी में रहते हैं तो जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चा जितनी ही देर इस्कूल में रहे गर्मी से परेशान नहीं होना चाहिए टीचर को चाहिए कि हाँ ऐसी सुविधा हम बनाएँ सरकार से माँग करे और हमारे इस्कूल में जैसे टेबल हो कुर्सी हो आने जाने की गाड़ी की सुविधा देनी चाहिए और लाइन कट जाने के बाद बच्चा बहुत व्याकुल होता है पढ़ नहीं पाता है तो कम से कम ऐसा हो कि जब लाइन कट जाए तो जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चे जैसे पेन्टिन्ग जो बच्चे पेन्टिन्ग करना चाहते हैं उसके लिए टीचर होंगे तभी तो बच्चे को बताएँगे कि कैसे पेन्टिन्ग की जाती है कैसे ड्राइन्ग करते हैं कैसे क्या करते हैं बच्चा अपने मन से क्या पेन्टिन्ग करेंगे उसका कुछ अपना ज्ञान होगा नहीं तो कैसे बनाएँगे उसके लिए टीचर होना चाहिए कम से कम यह तो बताएँगे कौन सा चित्र कैसे बनाते हैं कौन सा कलर कैसे भरा जाता है किस चीज़ में कौन सा कलर लगता है